میرے علم میں میرے علاقے میں کئی آرٹس اسکول اور کالج اور ادارے موجود ہیں جو مختلف شکلوں میں آرٹ تعلیم فراہم کرتے ہیں یہاں کچھ اہم ادارے ہیں جو مختلف طبقات میں آرٹ تعلیمی پروگرام پیش کرتے ہیں جیسے کہ دلّی میں ذاکر حسین کالج یہ آرٹ اسکولوں میں سے ایک ہے یہاں یہاں پر مخصوص دباوٹ اور ڈیزائنی پروگرام موجود ہیں انہیں میں سے ایک ہمدرد یونیورسٹی بھی موجود ہے جو دلّی میں ہی ہے جہاں آرٹ ڈیزائن اور فنونی علوم میں مختلف درجات فراہم کیے جاتے ہیں دلّی میں واقعی بھی ایک معروف آرٹ اسکول ہے جو مختلف فنونی درجات پیش کرتا ہے یہ آرٹ اسکولز مختلف تربتی پروگرامات اور کورسز فراہم کراتے ہیں جو طالبہ کو مختلف آرٹ میں تعلیمی دینے کے لیے معنویت پہنچاتے ہیں